औ आंहा सासे बिनानाव दङ आरो जोंनि गेजेरावहाय गोबां गोरोबनाय दङ बे गोरोबनायफ्रानो जाहैबाय जों बिब' बिनानाव जों जोबोर गोरोबलायो आरो बिनि गोसोजों आंनि गोसोजों एखे बेयो जेखौ सानो आंबो बेखौनो सानो आरो बे जेखौ मोजां मोनो आंबो बेखौ मोजां मोनो आरो बेयो जेखौ जानो मोजां मोनो आंबो बेखौनो मोजां मोनो आरो बेयो जे बुस्थुखौनो मोजां मोनो जे बुस्थुखौनो फसायो आंबो बेबायदिनो मोजां मोनो आरो फसायो जों बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय गोबां गोरोबनाय दङ जानाय लोंनाय थानाय मावनाय दांनाय गासिबो गोरोबनाय बे जेरै गोरोबो आंबो बेबायदिनो गोरोबो आरो एखेयैनो गोरोबो आरो जोंनि गेजेराव फारागथिफ्रा दङ बेयो सासे मोजां फरायसुलि आरो आं सासे फरायनायावहायो थालांनाय मानसि बे बायदिनो जोंनि गेजेराव फारागथिया बेल' आरो बेयो दा फरायगासिनो दङ आरो आं दा फरायला जोंनि गोरोबथिया बेल' गोरोब फरारागथिफोर बेल' जों जोबोर मोजाङैनो मिलायो गोरोबलायो अनलायो थायो जों बिमा बिफाखौ अनो जेरै आंनि बिनानावबो अनो आं बेबायदिनो अनो थानाय लोंनाय जानाय मावनाय दांनाय गासिबो एखेयैनो गोरोबलायो अनलायो आरो गोबां समावनो जोंखौ सोरबाफोर हेंथा होनो आरो माबा मोनसे खालामनो सानोब्लाबो जों बिब' बिनानाव गोरोलायनानै बे खामानिफोरखौ मावो आरो बे हेंथा होनो लानाय खामानिफोरखौ जों मोजाङैनो सावरायलायना बिब' बिनानाव गोरोबलायनानै मावो गोब्राब खामानि मावनो हायि खामानिफोरखौबो जों बिब' बिनानाव अनलायनानै गोरोलायनानै मावो आरो बेजों जों सानैजों मोजाङै रावरायलायनानै मोजाङै गोरोबलायनानै होयो मावनो हायि गोब्राब खामानिफोरखौबो मावो आरो मावनो हाथावनाय खामानिफोरखौबो जों गोसो खुसियै बिब' बिनानाव गोरोबलायनानै मावो आरो अनलायनानै मावो जों जोबोर अनलायो आरो जोबोर गोरोबलायो गासै समावनो जों गोरोबलायो आरो जानाय लोंनाय मावनाय संनाय खावनाय दांनायावबो जों बिब' बिनानाव नों मोनसे आं मोनसे अनलायनानै गोरोबलायनानै मावो बेबायदि गोरोबलायनानै मावनांनायावनो जों गोरोबलायनानै थायो अनलायनानै थायो गोसो खौसेयै गोसो मोनसेयै जों मिलाइलायनानै गोरोबलायनानै थायो आरो गासै खामानिफोरखौनो मावो नों मोनसे आं मोनसे होनलायनानैनो नों बेखौ मावदो बिनानाव आं बेखौ मावनोसै आब' होनलायनानै जों मावो अनलायो मावलायो गोरोबलायो जों बेबायदिनो समफोरखौ अनलाइनानै गोरोबलायनानै मावलाइनानै खौसेयै ज' ज' मोजाङैनो समफोरखौ बारहोयो आरो बे बायदिनो जों अनलायनानै गोरोबलायनानै थायो नों दानागार आं दानागार जों बे बायदिनो बिब' बिनानाव गासै समावनो दुखु सुखु निदान खैफोद आफोद गासैआवनो लोगोसे थायो आरो गासैआवनो गोरोबलायो दुखु खस्थ गासै समावनो बिब' बिनानाव अनलायनानै जों गोरोबलायनानैहाय थायो